بھیا کیا آپ روز اسی راستہ سے جاتے ہیں تو یہ ٹریفک ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو

اگر بیس منٹ لگے گا تو پھر میں پہنچنے میں لیٹ ہوجاؤں گا کیا منزل تک پہونچنے کے لیے کوئی اور بھی راستہ ہے یا صرف یہی ایک ہے اچھا دوسرا راستہ ہے نہیں وہ چلے گا مجھے آپ برائے مہربانی اس راستہ سے لے لیں میں تھوڑا اور زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے وقت پر پہنچنا زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے